ہیلو فریدی اسٹیشنری سے بات کر رہے ہیں مجھے کچھ چیزیں آڈر کرنی تھیں آپ کی اسٹیشنری سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اسٹیشنری میں کیا کیا چیز ابھی اویلیبل ہے جیسے کہ فائیل کاپریز میں

فائلس ہے آپ کے یہاں اچھا اور پلاسٹک کی فائلس اویلیبل ہوں گی اچھا لیکن کاپیز میں کون کون سے برانڈ کی کاپیز ہیں کلاسمییٹس کی مجھے دو لائن والی بھی چاہیے اور سادی والی بھی چاہیے کلاسمٹ کی اور ڈیلٹا چاہیے اور پھر پنسل بھی مجھے اپسرا کی چاہیے کچھ پنسلس ہے یا نہیں ہے اچھا اور پینسل اپسرا کی ہے آپ کے یہاں اچھا وہ میں بتا دیتی ہوں اور ایک پیکٹ میں کتنی پیسز ہوتی ہیں اچھا بارہ والی اگر لیکن ایک یہ ہے کہ مجھے وہ انڈیا سے باہر ڈلیوری کروانی ہے

جی جی ہو جائے گا اچھا تو اگر میں ففٹی کاپیز کا آڈر کر دوں جس میں ٹوونٹی فائیو سمپل پیجیز والی اور دو لائن والی ٹوینٹی فائیو آپ پھر چار پیکٹ اپسرا کی پینسل آڈر کرنی ہے تو ہو جائے گا نا اچھا اور اگر میں دس فائل آڈر کر دوں پلاسٹک کی تو اور کتنے رینج تک یہ بن جائے گا دام اس کا اچھا اچھا تو دیکھا جائے تو تھوڑا اگر آپ ڈسکاؤنٹ دیں دیں تھوڑا سا کیونکہ زیادہ سامان آڈر کر رہے ہیں ہم لوگ کتنے بجے کھلتا ہے شاپ چلیے ٹھیک ہے میں کل آ کے ڈیٹیلس لیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو